बिल्कुल जनाब डाक्टर साह्ब बोल्ला दे तुस सनाओ नमस्ते माराज नमस्ते खरे खरे तुस सनाओ

मतलब जेह्ड़ी में दोआई दित्ती ओह् तुस खाइदे पूरी जां है अजें

अच्छा अच्छा तो पेदी ऐ दोआई ऐ ना तो ओह् दिक्खी लाओ अगर दोआई ओह् खाइयै अगर तुसें नेईं राम होंदा तुसें गी ते तुस दोबारा मेरी क्लीनिक उप्पर आओ अस दोबारा चैक्क करगे थोह्ड़े दिन ते दिखगे कोई होर कोई प्राब्लम ते निं ऐ ते दोबारा दोआई देगे तुसें गी दोबारा चैक्क अप करियै शैल करियै हां दिक्खी लैओ जि'यां तुस दिक्खी लैओ अगर तुस कल औना चांह्दे ते कल्ल तुस आओ मेरी क्लीनिक उप्पर आओ अ'ऊं दोबारा चैक्क अप करगा थुआढ़ा और तुसें गी दोआई देगा दोबारा

अच्छा अच्छा हां ते तुस इ'यां करो कि कल तुस मेरी क्लीनिक उप्पर आई जाओ ते में थुआढ़ा चैक्क अप करना इत्थै ते प्ही तुसें गी दोआई दिन्नां ठीक ऐ जनाब ठीक ऐ